میرا جو پہلا پروڈکٹ تھا وہ تھا ایک اسمارٹ فون اس سے پہلے میں جو فون یوز کرتا تھا وہ سی ڈی ایم اے موبائل تھا جو بٹن والا موبائل تھا پہلا اینڈرائڈ موبائل جو میرا تھا وہ تھا ایک سیمسنگ کا فون وہ بہت ہی اچھا فون تھا اس کی خصوصیات کے بارے میں یہ ہے کہ جب میں نے اس کو یوز کرنے کرنے لگا تو مجھے معلوم پڑا کہ اس کا کیمرہ کوالٹی بہت زبردست ہے اس میں سونی کے سینسر اور کیمرہ کا جو سینسر تھا وہ سونی کا تھا اس سے فوٹوز وغیرہ بہت اچھی آتی تھی کلر اس میں بہت برائٹ آتے تھے اور نیچرل لگتا تھا اس کے علاوہ اس میں بیٹری بہت ہی اچھی تھی اس کی بیٹری تقریباً دو دن مجھے چل جایا کرتی تھی فل چارج پہ اور چارجر بھی اس کا جو تھا وہ سکسٹی فائیو وولٹ کا تھا جو فاسٹ چارجنگ تھوڑا افورڈ کرتا تھا ساؤنڈ کوالٹی بھی اس کی ماشاء اللہ کافی اچھی تھی اس میں مجھے بہت کلیئر ساؤنڈ وغیرہ ملتا تھا اور ڈیوریبلٹی بھی بہت اچھی تھی کیونکہ یہ عام طور سے ہم جیب وغیرہ میں موبائل رکھتے ہیں تو گر جاتا ہے گرنے اسکرین وغیرہ ٹوٹتی ہے لیکن اس کی ڈیوریبلٹی بھی بہت اچھی تھی بہت ہی اچھا فون تھا اور اس کو چلانے کے بعد مجھے بڑا مزہ آیا اس میں بہت سارے بہت سارے فیچر تھے اس میں ایف ایم ریڈیو کا فیچر تھا اور اس سے ہم ایکسیس کر سکتے تھے یوٹیوب وغیرہ سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہونے کے لیے مجھے بہت ہی کارآمد ثابت ہوا کیونکہ سی ڈی ایم اے موبائلس میں میں سوشل میڈیا نہیں چلا سکتا تھا اس میں میں سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر سکتا تھا جس سے میں اور لوگوں سے جڑا بہت سارے میرے دوست بنے جو آج مجھے بہت سارے کام آ رہے ہیں اینڈرائڈ موبائل لینے کے بعد میرے کو فائدہ یہ ہوا کہ جو میں کام کرتا تھا اس میں بھی مجھے کافی مدد ملی کیونکہ بیک وقت کسی کو کچھ بھیجنا ہو تو میں واٹس اپ کا استعمال کر کے بیک وقت اس کو بھیج سکتا تھا اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا کیونکہ ایک ٹائم میں جب میں بھیجتا تھا خالی اگر مجھے کسی کو بل بھیجنا ہے تو میں ترنت بل بھیج دوں ادھر سے مجھے ترنت پیمنٹ آ جائے یہ سب تھا تو یہ میرے پوزیٹیو ریویوز تھے میرے موبائل کے بارے میں